राज ट्रैवल्स अ अॻिए दफ़े मां तव्हांजी ओला बुक कई हुई जॾहिं असां शिरडी विया हुआसीं असांखे उहो शायदि हुनजो नालो कुझु मनोज हुयो ऐं उहो ॾाढो सुठो गुड लुकिंग ऐं हुनजे एक्सपीरियंस ड्राइविंग ॾाढी सुठी हुयसि असांखे आरामसां जिते किथे वठी हलंदो हुहो घुमाइण जॾहिं बि असां जिते बि रुकायुंसि त रुकाइंदो उहो कुझु खाइण पीअण हूंदो हो त बीहारींदो बि हुयो त हाणे हिन दफ़े असांजी फैमिली महाबलेश्वर वञणु तियां चाहियूं मुंहिंजी फुल फैमिली आहे त असां सां गॾु हिकिड़ो नंढो ॿार बि आहे त मां चाहियां थी की मूंखे उहा ई गाॾी ऐं उहो ई ड्राइवर खपे त मूंखे छा उहो ई ड्राइवर ऐं उहो ई गाॾी मिली सघंदी आहे छोकी ॿिए ड्राइवर सां असां शायदि न बि एडजस्ट थी सघूं इहो ड्राइवर असां जीअं चहींदासीं तीअं हा ॿुधंदो उहो असां जी ॻाल्हि कॾहिं ॿार आहे चिड़ चिड़ न करे यां वॉशरूम में वञिणो हुजे यां कुझु खीर खपे कुझु खपे त मन ॿियो केरु ड्राइवर वरी थोरो आनाकानी कंदा आहिनि ॿुधंदा न आहिनि कंहिंजी ॻाल्हि नहीं हमको जल्दी पहुंचना है त कंहिंजी ॿुधंदा न आहिनि त उहो ॾाढो सुठो ऐं मिठो हूंदो हुयो त असांखे कोशिशि करे उहेई ड्राइवर उहेई गाॾी मोकले सघंदा आहियो तव्हां त ये मुंहिंजी रिक्वैस्ट आहे तव्हां सां अर्ज़ी आहे मूंखे थैंकयू ऐं घणो पैसा वठंदा उन हिसाब सां भले वधीक बि चार्जिस थींदा त वांदो न आहे